ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے بزرگوں ہمارے بزرگ حضرات بآسانی سے خبریں دیکھ سکتے ہے ٹی وی سے آج کل ہر جگہ ٹی وی موجود ہے ہر ہر کسی کے پاس گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے اس میں طرح طرح کے خبروں کے چینلز خبروں کے ہر ہر ہر خبروں والے ہر ڈرامے والے آتے ہیں تو بزرگوں کی ہمیشہ یہی ایک خواہش رہتی ہے کہ وہ ہر صبح اٹھے اور خبریں دیکھے تو وہ ٹی وی کے ذریعے تو بہ آسانی دیکھ سکتے ہے اور انٹرنیٹ بھی ہمارے لیے بڑی آسانی کا تو سامان ہیں اور انٹرنیٹ سے بھی آج کل انٹرنیٹ تو ہر جگہ ہوگیا بچے بوڑھے جوان ہر کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی چیز جاننے کے لیے بہ آسانی انٹرنیٹ میں جا کر وہاں کی ویب سائٹ سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ٹیکنالوجی بھی بہت اچھّی ہے